नमस्ते बेटा नमस्ते

हम रखते हैं गुलाब है गुड़हल है गेंदा है चमेली हैं ये सब रखते हैं पौधे नहीं अच्छे नहीं अच्छे मिलेंगे आपको

हम देते हैं अगर लेकिन अगर आप पौधा लेंगी तो दस रुपये में पड़ेगा अगर साथ में लेंगी तो बीस रुपये में पड़ेगा तो आप जो बताइए नहीं बी ए हाँ गमले के साथ पचास रुपये का पड़ेगा

नहीं हम भिजवाएँगे उसका फिर पैसा और पड़ेगा आप लेने आएँगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी बढ़ जाएँगे एक पौधे पर जो है लगभग दस रुपये बढ़ जाएँगे

नहीं उसी को दे देना ठीक जी तो अब जब बताइएगा फिर हम भिजवा देंगे जी ठीक

जी हैं भेज दें और चार्ज अलग से देना होगा अब एक लेबर का कम से कम एक दिन का तो पड़ेगा दो सौ रुपये

ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक बेटा ठीक ठीक ठीक नमस्ते